मां पंहिंजे परिवार खे घणे ई सारा व्यंजन ठाहे करे खाराईंदी आहियां असां ॿाहिरि जो खानो रोटी पसंदि कोन्ह कंदा आहियूं इन करे घर जो ई खानो असांखे सुठो लॻंदो आहे घर में ई रोटी ठाहे करे असां खाईंदा आहियूं ॿाहिरि जो अनहाइजीनिक लॻंदो आहे असांखे मुंहिंजा घर वारा घर जो रोटी प खाइण पसंदि कंदा आहिनि इन करे मां सभु शयूं घर में ई ठाहींदी आहियां जीअं दालि चांवर साई भाॼी चांवर राजमा छोला ऐं हेल्दी शयुनि में चिल्ला ठाहींदी आहियां बेसण जो चिल्लो चांवरनि जो सूजीअ जो पनीर चिल्लो टमाटर सूप हीअ सभई शयूं असां घर में ई ठाहींदा आहियूं और कोई बि शइ जेकी स्नैक्स बि ठाहिणा हूंदा आहिनि त घर में ई ठाहे करे असां खाईंदा आहियूं जीअं ब्रैड रोल असांजे घर में इलाही पसंदि कंदा आहिनि त मां अॼु तव्हांखे ब्रैड रोल जी रेसिपी ॿुधायांव थी ब्रैड रोल ठाहिण जे लाइ आलुनि जे उबारे करे उन्हनि में आलुनि खे मैश करे उनमें मसाला जीअं लुणु मिर्च अ धनिया सावा धाणा साओ मिर्च थोरो आमचूर अजवाइन सभु खे मिक्स करे ऐं ब्रैड खे थोरो गीलो करे उनखे पोइ अच्छे से पाणी मां निचोड़े करे ऐं विच में उनखे आलू जी स्टफिंग भरे उनखे पूरो अच्छे से गोल गोल करे रोल करे हुनखे तरे वठो ऐं टमाटर जी चटणी या वरी साई धनिया जी चटणी सां तव्हां खाओ ॾाढो बढ़िया लॻंदो आहे